में अपने प्रोडक्ट गी लेइयै थुआढ़े कन्नै पोजिटव ऐक्पिरिंयस जेह्ड़े न ओह् शेयर करनियां ते मिकी एह् मेरी इक कजन बिच्च इक सिस्टर ऐ उस मिकी सनाया कि मिशू ऐप उप्परा उस कोई शूज बगैरा आर्डर कीते दे हे ते उस मिगी सनाया जे मिशू ऐप उप्परा अच्छे शूज थ्होंदे न ते तूं बी मंगाई लै मैं केह् कीता होर केइयें मिकी सनाया कि नेईं मिशू उप्परा बिल्कुल बी स्हेई चीजां नेईं थ्होंदियां न ते मैं के केह् कीता मिशू ऐप उप्परा में अपने कोला शूज जेह्ड़े न में आर्डर कराऊ उड़े ओह् आए मिकी पूरे चार दिनें बाद ओह् मिकी थ्होई गे ते जिसलै में शूज दिक्खे मतलब इन्नी अच्छी क्वालटी जेह्ड़ी ही उं'दे शूज दी इन्नी अच्छी क्वालटी ही ते इन्ने अच्छे शूज जेह्डे हे मेरे बड़े शैल जेह्ड़े शूज इन्ने शैल शूज जेह्ड़े हे ओह् आए ते में मतलब बडी खुश होई ही कि इन्ने अच्छे शूज जेह्डे न मिशू ऐप उप्परा थ्होई सकदे न ओह्दे बाद में बडा कुछ आर्डर कराया होर मेरा हर इक प्रोडक्ट जेह्डा ओह् अजें तक जेह्ड़ा ऐ शैल ऐ आए दा कोई बी जेह्ड़ा ऐ गंदा कुछ मेरा केश बी मतलब गलत चीज मेरी नेईं आई दी ऐ मेरे आस्तै बड़े अच्छे जेह्ड़े न मेरे शूज बी बड़े अच्छे न ते मिकी मतलब दिलै गी इयां तसल्ली थ्होई कि हां हून मिकी जे बी ऐ मिगी बजार तगर चलियै नीं जाना पौना ऐ हून मेैं जे ऐ मिशू ऐप परा गै आर्डर करनी ते मेरी जेह्डियां बी प्रोडक्ट जेह्डे मेरे सारे शैल ऐ होंदे